दाउफोरनाव जाग्रा बेबादि जुनिया बेरामनि नामफोरखौथ' आं इसिबां मानि मोनथिला दा अब्लाबो जोङो जोंनि न'फ्राव थानाय दाउफोरनि बेरामफोरखौ जों नुनो मोनो हारसिंनो थेन्थला बायनानै थैनाय गबजब गबजब जानाय आरो बिनि अनगायैबो जों खोनाबाय थायो आरो नुबोबायबो बार्डप्लु होन्नाय माखासे बेरामफोरा जायो दा बेफोर बेरामफोरनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय जोंनि न'खर फोरावथ'

गोदोनिफ्रायनो जे माखासे ट्रेडेसिनेल माखासे प्रिभेनसन बा माखासे मिजार्स फोरनि गेजेरजों जोथोन लाबोनाय जायोमोन जेनोबा आदाराव जौ गोरान लगायनानै मानि राखां होनाय बेफोरबादि आरो बिनि अनगायैबो जेनोबा गोजान बोथोरफ्राव दाउफ्रा थेन्थ'योबा दद्र' दद्र' जायोबा अर खाथियाव दोन्नाय सान्दुंआव फोरान्नाय बेफोरनि गेजेरजों दाउफोरखौ जोथोन लाबोयोमोन खिन्थु आथिखालाव बुरजा दाउ फिनोबा पार्म फोर बानायनोब्ला जोङो भेकसिन थुनानै दोनग्रोनो हायो सिगाङावनो उन्दैयावनो भेकसिन थुनो हायो बिनि अनगायैबो देरनानै जुदि बेरामफोर जायोब्ला आदारजों लोगोसे माखासे होफाग्रा जोङो दखानफोराव फार्मासि फोराव जों माखासे मुलिफोर मोन्नो हायो दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव दाउ फिनायखौ माने जों जोथोन लानो हायो आरोखि